उनैस एक दू हजार पचीस चौदह छओ दू हजार छब्बीस बारह चारि उनैस सओ निनानबे सोलह नओ अठारह सओ छब्बीस आओर दस एक उनैस सओ बेरानवे